आंनि दावबायनायाव आं बेखोनो मोनदांदों जे जोंनि ओनसोलाव जे दिनैसिमबो जि हान्थामेलानि जि राहा बे खोब जोंनियाव जौगासारनाय नङा जोंनि गेजेराव जिबायदि हान्थामेलानि थाखाय जिबायदि बास जिबायदि गारि घरानि जिबायदि ट्रेनफोरनि जि सुबिदाखो नांगौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि सुबिदा गैयैनि थाखाय जोङो बा आङो माखासे बै थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां मोगा मोगि जानो गोनां जानांगौ जानानै दङ ओंखायनो खावलायगोन जे जोङो हान्था मेलानि बा हान्था मेलायानो ओनसोल जौगाहोनायाव बा सासे मानसिखो जोङो मोजां लामा हान्थिनायाव बियो फेभार खालामो आरो हान्था मेला मोजां नङाब्ला मोनसे ओनसोलाबो खोब बेबायदि जौगाया ओंखायनो मोनसे ओनसोला जौगानांगौब्ला हान्था मेला बा थांलाय फैलायनि जि बासानो जा ट्रेनानो जा बा गुबुन गुबुन दावबायग्रा जिखिनि बेसादफोर दङ बा दावबायग्रा जिखिनि जोंनियाव हान्थिग्रा जिखिनि माबाफोर दङ दा बिफोरजों जोङो मोगा मोगि जानांगौ जाब्ला सामफ्रामबो जुदि जानांगौ जायोब्ला जोंनि जि हान्थिनाय लामा बियो खोब माखासे गोब्राब बा माखासे थासारिजों जों भुगिनो गोनां जायो ओंखायनो आं खावलायगोन जे जोंनाव माखासे बेबायदि थासारि जुदि जाबायथायोब्ला जोंनि जि बासनि बा थांलाय फैलाय माखासे कमिउनिकेसन जुदि बेफोर जुदि मोजां जायाब्ला जोङो मिन्थियो जे मोनसे ओनसोल जौगानायाव माखासे प्रब्लेमा फैयो आरो माखासे जोंनि जि कमिउनिकेसन जोङो बेफार फालांगियावनो जा जों बेजोंबो जोङो माखासे मोगा मोगि जानो गोनां जायो ओंखायनो थांलाय फैलायनि जि मोनसे राहा बा दावबायनायाव जि माखासे जोङो मानसि हिसाबै सुबुं माहारि हिसाबै जिबायदि जोङो मोगा मोगि दिनैनि समाव जोङो जानानै दङ आं मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो बे मोगा मोगिखो जोङो खोब समनि गेजेराव जोङो बोस्रांनो हागोन दिनै बास स्टेन्ड होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बास खारनाय बा ट्रेन खारनाय बे थासारिया दिनैसिमबो गैया ओंखायनो जोङो बेजों बांसिन मोगा मोगि जानांगौ जानानै दङ ओंखायनो दावबायनायनि खोथा बुङोब्ला जोङो खोब जोङो गोरिब फेमिलिनि मानसि हिसाबै जोङो नैबे समावहाय जों बेखौनो मोनदांदों जे जोङो ओनसोलाव जुदि बास ट्रेनफोर बेबायदि गैयाब्ला जोङो दावबायनायाव माखासे प्रब्लेमा बेवनो जों नुजाथिदों जे दिनै जोङो गावारि बेबायदि थांलाय फैलायनि जि दावबायनायनि जि राहा बियो दिनै गावनि आखाइआव गैयि हिसाबै गावबागावनि आखाइआवनो बियो गैया हिसाबै जोङो माखासे थासारिजों जोङो भुगिनानै दङ ओंखायनो मिजिंथिदों जोङो फैबायथानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो थासारिजों जोङो भुगिनांनाय बा जोङो दावबायनायाव जि मोनसे भुगिनांनाय बियो खोब समनि गेजेराव बे थासारिया जोंनि गेजेराव जोबगोन ओंखायनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो नायदों जे जोंनि मानसिफ्रा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय माखासे सुबुंफोरा दिनै हान्थामेलानि जि राहा दावबायनायाव जि मोनसे माखासे प्रब्लेम फैनायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माखासे हान्था मेलानि जिथु थासारि बियो मोजां फरिबेस गैयैनि थाखायनो जोंनि गामिनि आइ आफामोन माखासे जोंनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरा खोब बेबायदि गुबुन जायगायाव थांनाय थांनानै फैनाय माबा मोनसे मोजां जायगाफोरखौ नायनानै फैनाय बे फरिबेसआ जोंनाव खोब जेंनाजों दिनै भुगिनानै दङ जोङो गुबुन ओनसोलफ्राव जों नुदों जे माखासे गारिफोरखो जोङो लाखिनानै दोननाय अबेबा जायगाफोराव थुबुर खालामनानै दोननाय बेवहाय खोब मानसि खमनि थाखाय मानसि पेसेनजार गैयैनि थाखाय बै गारिफोरखौ जोङो लाखिनानै दोननाय माखासे थद फरिबेसखौ नुदों ओंखायनो बै फरिबेसआ लाखिनानै फुरिबेसआ जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमबो गैया आरो जायनि थाखाय जोङो खोब उन जानानै दङ दावबायनायाव माखासे जों उन जानानै दङ ओंखायनो फैबाय थानाय समाव आङो मिजिं थिदों जोंनि साफ्रोमबो जोंनि मोनफ्रोमबो दिगजों जोङो दावबायनो माखासे प्रब्लेमा फैया आरो जोंनि गामिनि आइ आफा गासैबो दावबायनायनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव थांनानै गावनि जि मिन्थिनो गोनां माखासे रादाबफोरखौ बुथुमना लानो हायो आरो जोंनि माखासे प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो फैबायथानाय समाव जोङो गोख्रैनो जोङो सुलिउसन खालामनानै लानो हायो आं बेखौनो बे समाव मिजिंथिदों